हेलो हाँ मैडम नमस्कार मैं शर्मा इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रहा हूँ जी हाँ जी मैडम बताइए हाँ हाँ मैडम स्वागत है आप हमारे शोरूम में कभी भी आ सकती हैं हमारे यहाँ सारी कंपनीयों के और फ्रीज सारे होमो प्लांस मिल जाएँगे और और अच्छी से अच्छी हम सर्विस हम आपको देने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही साथ आपको कुछ कंप्लीमेंट गिफ्ट मिल जाते हैं कुछ स्क्रैच वाउचर भी हम लोगों ने रखे हुए हैं हम बल्कि आपको कंपनी प्राइस पर ही सामान देंगे एक बार हमारा शोरूम विजिट करिए मैडम हाँ जी मैडम जी जी अच्छा श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया था हाँ जी हाँ जी मैडम मुझे बताया था कि मैडम आने वाली है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम अभी हमारे यहाँ से सामान खरीद कर लेकर गए जी जी जी हाँ जी मैडम मैडम डबल डोर फ्रिज आपकी रिक़ुइरेमेन्ट क्या है आप डबल डोर फ्रिज क्यों लेना चाहती हैं अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ना मैडम मैडम हमारे यहाँ सभी कंपनी के फ्रिज आपको मिल जाएंगे वरपुल का मिल जाएगा सैमसंग का मिल जाएगा गोदरेज का मिल जाएगा और एल जी का मिल जाएगा वरपुल का मिल जाएगा और और भी हाँ जी मैडम बताइए ना मैडम डबल डोर का प्राइस आप मान के चलिए पच्चीस रुपये से रेंज स्टार्ट हो जाती है और आपको अच्छे से अच्छा फ्रिज भी लेना है तो आप तीस हज़ार रुपये तक आपको अच्छे से अच्छा फ्रिज मिल जाएगा सभी में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी आएगी और आपको फ्रेश वेजिटेबल रखने के लिए डिडक्शन अलग से मिल जाएगा आपको गर्मियों के लिए आईस का जो ड्रा है वह मिल जाएगा इसके अलावा कुछ सामान जो मसाले वगैरह रहते हैं और आपके फ्रूट्स रहते हैं उसके लिए एक कंपार्टमेंट अलग से रहेगा वाटर आपको ठंडा करने के लिए हम लोग हम लोग अलग से कैबिनेट उसमे बना कर देते है तो और सभी जो उसमें पार्टीशन सभी ट्रांसपेरेंट भी रहेंगे ताकि आपको सामान ढूंढने में आसानी हो और आप बार बार परेशान ना हो जी मैडम मैडम आपको तो फाइनेंस कराती हैं तो आपको पच्चीस परसेंट उसमें डाउन पेमेंट जमा करना होता है और बाकी जो कास्ट होती है उसका पचहत्तर परसेंट हम लोग फाइनेंस कर देते हैं और आप चाहे तो शोरूम पर आ जाइए मैं आपको उसका रेट ऑफ एंट्रेंस कितना ई एम आई बनेगा वह सब चीज़ें आपको बता देता हूँ हाँ मैडम आप कभी भी आइए शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी उपभोक्ताओं की सेवा के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहता है इवन आप रविवार के दिन भी आ सकते हैं क्योंकि रविवार के दिन ही सभी लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं और अच्छे से शॉपिंग कर पाते हैं इसलिए हमारा शोरूम हम रविवार के दिन ज़रूर ओपन रखते हैं सुबह बजे बजे से रात्रि दस बजे तक आप आइए और आराम से संतुष्ट होकर एक एक प्रोडक्ट आपको समझाएगा मेरा एग्जीक्यूटिव आपको कोई भी चीज़ समस्या आती है तो आप मुझे बताइए मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा और आपको लाइव डेमो देकर दिखा सकता हूँ जो भी हम गारंटी ले रहे हैं हमारे सामानों की वह आप आकर के देखिए पहले उसके बाद हमारे यहाँ से सामान लीजिए हाँ ठीक है ना मैडम आप आइए स्वागत है आपका बिलकुल बिलकुल मैडम जी बिलकुल धन्यवाद